ہیلو جی سے بات کر رہی ہوں آپ بولیے آپ گھر کی مالک بات کر رہی ہیں اچھا اچھا کتنے گز کا ہے اچھا اچھا اچھا ایکسٹرا روم اور اچھا ٹھیک ہے بن جائے گا اور مطلب کتنے کا چاہیے آپ کو اسٹور روم اور ایکسٹرا روم اچھا اچھا اس کا چارج میم بیس لاکھ لگے گا بیس لاکھ میں آپ کا پورا گھر میں ریڈی کروا دوں گی اچھے سے جس میں میری میرا ہی لیبر رہے گا اور بس سارا سامان میرا ہی رہے گا ٹھیک ہے جی سارا مٹیریل میرا ہی رہے گا جی جی جی پیمینٹ آپ مجھے بیچ بیچ میں نا تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے رہنا بس ٹھیک ہے جتنا آپ سے ہو سکے آپ اتنا اچھا جی جی جی آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی ہمارے لیبر سے جی آپ کو بہت اچھے سے مل جائے گا جی اور تو پھر میں کب آؤں پھر آپ کے یہاں پر اچھا ٹھیک ہے تو میں آپ کو پھر ایک بار پہلے کال کر دوں گی ٹھیک ہے آنے سے پہلے جی ٹھیک ہے اوکے